तैराकी के लिए हम लोग को पसंदीदा स्थान है पुल तट नदी में हम लोग तैरते हैं तैरने में बहुत मजा आता है हम लोग जो है पहले जो है नाहड़ में तैरते थे तैरने के लिए आता था नहीं इसलिए नहर में मतलब कुदा कर चल जाते थे उसमें हाथ ऊपर नीचा ऐसे करते थे करते करते धीरे धीरे हम लोग तैरने के लिए सीख गए तैरने के लिए सीख गए तो उसके बाद हम लोग को तैरने में बहुत मजा आता है तैरने के लिए हम लोग नदी में जाते हैं बराबर नदी में जाते हैं बहुत मजा आता है तैरने में हम लोग जाते हैं तैरते हैं स्नान करते हैं और पूरा मौज मस्ती करते हैं और हम लोग यही सब बराबर छुट्टी में हम लोग जो बाहर पर रहते हैं तो यही पसंद करते हैं तैरना पसंद करते हैं और हम लोग का देहाती छेड़िया कोडिया में घर है हम लोग के एरिया में नदी भी मिलती है नदी का कोई मतलब कमी नहीं है इसलिए नदी में जाते हैं तैरते हैं खूब तैर कर जो है मौज मस्ती करते हैं इसलिए हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है नदी में जाते हैं तैरते हैं खेलते हैं धूपते हैं दोस्त सब के साथ जाते हैं बहुत सा दोस्त है बराबर मिलते हैं दोस्त मिलते उन सबसे मिल कर समय बना लेते हैं और एक समय पर सब आदमी जाते हैं दिन में और गर्मी के मौसम में ज़्यादातर हम लोग पसंद करते हैं तैरना और गर्मी में ज़्यादातर नदी में जाते हैं तैरते हैं बहुत देर तक जो है पानी में मौज मस्ती करते हैं और पानी में मौज मस्ती करने से जो है हम लोग को ठंडा का महसूस होता है इसलिए कि गर्मी का मौसम है बहुत तेज गर्मी है धूप का काफी तेज धूप होता है इसलिए हम लोग नदी में जाते हैं और तैरते हैं खेलते हैं धूपते हैं हम लोग मौज मस्ती करते हैं हम लोग पिकनिक भी मनाते हैं नदी में जा कर पिकनिक मनाते हैं और बहुत मजा आता है बहोत अच्छा लगता है हम लोक के एरिया में नदी का भी कमी नई है और हम लोग सारे दोस्त मिल के जाते है तैरते हैं दोस्त सब खुश रहते हैं इसलिए हम लोग का एरिया बहुत अच्छा है और कोई गर्मी का महसूस भी नहीं होता है तैरने में मजा आता है तैरते हैं जिससे हम लोग तैरने में मतलब कभी अगर बाढ़ भी आ जाए तो हम लोग जो है तैर कर निकल सकते हैं और शहरी आदमी को तैरने के लिए नहीं आता है ऊ लोग अगर पानी आएगा कहीं रस्ता बंद हो जायेगा तो वो लोग डूब के मर जाएगा लेकिन हम लोग डूब नहीं पाएंगे इसलिए हम लोग को तैरने के लिए सीख गए हैं तैरते हैं और हम लोग का नदी के आस पास में ही घर है बराबर नदी में जाते हैं तैरते हैं खेलते हैं धूलते हैं मौज मस्ती करते हैं पिकनिक मनाते हैं हम लोग का या अच्छा है पौधा भी बहुत है कोई दिक्कत नहीं